बर' समाजाव अगरबादआव गोग्लैनाय दायखौ उद्रायब्ला सिथ्लाआव गोबोरखि जों दै लागायनानै सारनाय जायो आरो माखासे मोन बर'नि दोरोङारि जानाय आदार बेफोरखौ बेफोरनि अनगायै मोनजायै बेदर फोरखौ जाबा एबा मालाय हारिनि जेरै मुसलमान बेफोर खृस्तियान बेफोरनियाव ओंखाम जानानै फैब्ला जुदि गामिआव फोथारनाय जायो बा नख'राव फोथारनाय जायो अब्ला हा हाबलांनाय सिथ्लाआव गोबोरखिजों दै लगायनै सारनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो फुजा होनाय समफोराव एबा आमथि सुवानि समाव न' बां खौ मोजाङै लिरस्रां जोबनो हायाखैब्ला बे समाव थाब जानायनि थाखाय गोबोरखिजों दै' लागायनानै सारनाय जायो गोबोरखिजों दै लागायनानै सारोब्ला न'खौ गोथार जायो होन्नानै फोथायनाय जायो बेनिखायनो गोबोरखिजों दै लागायनानै सारनाय जायो